गौरी गोपाल आश्रम छै अनिरुद्धाचार्यजी कथा कहै छथिन कथा कहै छथिन हुनका एक सए आठ माँकेँ राखै छथिन खाना पीना सभचीज करै छथिन पएर हाथ रातिकेँ दाबै छथिन आ ओ बतबै छथिन माता पिताके सेवा केना कयल जाइ छै कतेक धर्म छै अनिरुद्धाचार्यजी कृष्ण लीलो कऽ कऽ देखबै छथिन धियापुता साथ खेलिओ कुदि कऽ देखबै छथिन ओ बहुत बढ़िआँ बढ़िआँ कथा कहलाह भागवत कहलाह जे सुनयमे बढ़िआँ लागल भजन कहलाह ओ अपना सँ बढ़िआँ शिक्षा देलाह ज्ञान देलाह जे जतेक आदमी छी से अपना माता पिताके सेवा करू धर्म हएत माताके सेवा करू पिताके सेवा करू पहिने माता पिताके खाना खुआ लिअ तब अपने खाना खाउ रातिकेँ सूतैत काल माता पिताके पएर दाबू सवेर उठि कऽ माता पिताकेँ प्रणाम करू माता पिताकेँ खाना खुआ कऽ तब अपने खाउ तखन धर्म यए माता पिताकेँ बुरा बात नहि कहू जहाँ तक हुए तहाँ तक अपना माता पिताके सेवा करू जेना श्रवण रहथिन माता पिताकेँ कन्हापर टाङ्गि लेलखिन रहय आ चललखिन रहय तीर्थ घुमबय लेल तऽ तीर्थ घुमबयमे चललखिन कतेक ओ बेटा बढ़िआँ रहथिन उएह तरहक बेटा रहयके चाही आ कर्म करयके माता पिताके चाही गौरी गोपाल आश्रम छै कतेक बढ़िआँ आश्रम अनिरुद्धाचार्यजी कथा कहै छथिन भागवत कहै छथिन खेलै छथिन भजन कहै छथिन केना केना रहह केना केना चलह कतेक सुन्दर लागैए भजन सुनि कऽ गीत सुनि कऽ इएहसभ सँ लोक आत्माकेँ पवित्र करू राम राम राम जपि कऽ आत्माकेँ पवित्र करू जतेक काल ककरो लगमे बैसि कऽ बुरा बात बाजब ओहिसँ अपना कथा सुनि कऽ भगवानके नाम लिअ राधा कृष्णके नाम लिअ ततेक काल आओर सुन्दर लागत इएहसभ करू आ नहि दोसर ठाँ ककरो बुरा बात बोलयके छै बुरा बात सुनयके छै बुरा ककरो नजरिसँ देखयके छै अपन भगवानके राम राम राम सीता राम सीता राम लिअ आ अपन नाम जपैत रहू जेना भगवान जपा दिन कटाबथि तेना काटैत रहू देखै छियै बहुत काशी जाइ छथि प्रयाग जाइ छैथ हरिद्वार जाइ छथि द्वारिकाजी जाइ छथि कहाँ कहाँ तीर्थ धाम देवघर जाइ छथि घूमै छथि लेकिन बहुत एहन भेला जे ओतुके हुनका दिमागमे रहल आ बहुत भेला गेला अपन सूनि लेला हुनका कोनो एहि कानसँ सुनला एहि कानसँ बहेला कनिको हुनका नहि भेलनि अनुभव जे की हम सुनलहुँ आ जे व्यक्ति सुनि लेला ज्ञान आत्मामे बात राखि लेला तऽ हुनका ज्ञान भेल बुद्धि भेल अनिरुद्धाचार्यजी कहै छथिन जे माँ कतेक कष्टसँ बाल बच्चाकेँ जन्म दैए पोसैए पालैए उएह ढङ्गसँ बाल बच्चाकेँ भी माता पिताके करयके चाही लेकिन बाल बच्चा एखनके बहुत बढ़िआँ छथि बहुत खराबो छथि तऽ इएहसभ तरहक बात छै होइत रहह आ जे बढ़िआँ व्यक्ति छथि से कखनहु दोसरके बात नहि सुनताह खराब बात नहि सुनताह नहि दोसरके चर्च करता नहि दोसरके निन्दा करताह अपना भगवान भक्तिमे लागल रहता भ अपना भगवानमे लागल रहत राधा कृष्णमे लागल रहता गौरी गोपाल आश्रम कतेक पवित्र यए अनिरुद्धाचार्य जी कहै छथिन कतेक सुन्दर यए भजन सुनैत रहू भजन गाबैत रहू राम राम राम करैत रहू समय अपन खुशीसँ बीत जायत दोसरके भजन दोसरके बतन वचन सुनयमे कोन फायदा यए अपन भगवानके नाम लेब अपन समय जायत सीता राम सीता राम भगवान कहै छथिन जपय लेल दोसरके निन्दा नहि करय लेल अपन हरदम भगवान आत्मा पवित्र रखय लेल अनिरुद्धाचार्यजी कहै छथिन जे जतेक काल कहीँ बैसब ओतेक काल गौरी गो ओतेक काल राधा कृष्णके नाम लिअ राधा कृष्ण केना केना नाच कयलखिन गोपियनके साथ रुक्मिणी साथ केना केना ओ छिछुएलखिन कदम्ब गाछतर केना केना यमुना तटपर गेलखिन इसभ सुनलासँ मोन पवित्र भऽ जाइए मोन खुश भऽ जाइए इएहसभ तरहक कहै छथिन तऽ सुनयमे कतेक बढ़िआँ लागैए कतेक खुश मोन भऽ जाइए तऽ खुश भऽ जाइए तऽ सुनिते सुनिते तऽ मोन अपनो आनन्द भऽ जाइए जे हँ एगो ज्ञानके बात सुनलहुँ एगो बढ़िआँ बात सुनलहुँ केओ तीर्थ जाइए गङ्गा स्नान जाइए धर्म करैए केओ जाइए ककरो किछु चोरी कऽ लेलक किछु लऽ लेलक तऽ ओ बुरा काम कऽ कऽ केओ बाबाधाम जाइए तऽ कतेक चीज दान करैए प्रदान करैए कतेक धर्मके होइए कोइ उठल तऽ ओहूठुनके छुपा कऽ कोइ ककरो लऽ लेला तऽ इसभ काम बढ़िआँ नहि एहिसँ भगवानके राम राम राम लयमे खूब बढ़िआँ छै भगवानके नाम लिअ सुखी सम्पन्न सँ अपन समयकेँ व्यतीत करू समय जे व्यतीत करबै ताहिमे किछु कहीँ नहि कलेश छै आ कहीँ गलत कोनो बात बोलबै तऽ ओहिमे बहुत गलत बात खराब बात होइ छै तऽ एहि लऽ कऽ अपना सभ भगवानके नाम बेसी लिअ आ बेसी बढ़िआँसँ चलू जे केओ गलत नहि कहय केओ बुरा नहि कहय भगवान सीताराम सीताराम हरदम कहै छथिन राधेकृष्ण राधेकृष्ण जपैत रहय लेल भगवानके नाम लैत रहय लेल जे कखनहु आत्मा एकदम शान्ति बनल हेतै कखनहु गलती आत्मामे नहि आयत बढ़िआँसँ तखन रहब इएहसभ तरहक बात सुनू आ गाबू दोसरोकेँ बताबू बढ़िआँ बात कहू जे एना भजन गाबू एना कीर्तन करू तऽ आनन्द आयत आत्मामे शान्ति आयत आत्मामे खुशी आयत जे हमरा दिल बहुत खुशी यए इएहसभ